जोंनि बर' माहारिआव सोदोम ओंख्रियानो मैथा नाथुर आजनाय आलु नारजि अमा जायो नाहा मैहा थांनानै नाथुर लायनानै साम' सबाय जायो बर'फ्रा नारजि अमा अन्थाइ बाजाब आलुबो जायो दिंखियाबो जायो दिंखिया आलु अमा गोरान सबाय

नाथुर गोरान मैथा जायो जोंनि बर'फ्रा हाग्रानि जुनार मै गोरान अमा गोरान मै गोरान सबायजों संनानै जायो जोंनि बर' माहारिफ्रा